جب میں باہر ملک کاروبار کرتا ہوں تو میں ماحولیات اور سماج پر پڑنے والی منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے کئی اقدامات کرتا ہوں سب سے پہلے میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے کاروبار سے ماحولیاتی آلودگی جیسے جیسے کہ کاربن گیسوں کا اخراج تو نہیں بڑھ رہا ہے اگر ایسا ہو تو میں اس کو کم کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہوں اور توانائی کے ایسے ذرائع اپناتا ہوں جو ماحول درست ہوں جیسے شمسی یا ہوا سے حاصل کی جانے والی توانائی اس کے علاوہ میں توانائی کی بچت کو بھی بہت اہم سمجھتا ہوں فیکٹریوں اور دفاتر میں ایسی مشینری استعمال کرتا ہوں جو کم توانائی خرچ کرتی ہے تاکہ قدرتی وسائل کی حفاظت ہو سکے میں ایک واضح اور باقاعدہ پالیسی بھی تیار کرتا ہوں جو کاروبار میں اخلاقی اصولوں پائیداری اور سماجی فلاح و بہبود کو سامنے رکھ کر بنائی جاتی ہے اس پالیسی کے ذریعے سے میں اپنی ٹیم کو بھی ماحول اور معاشرے کے حوالے سے حساس اور ذمہ دار بناتا ہوں مزید یہ کہ میں مقامی کمیونٹیز کے ساتھ کام کرتا ہوں ان کے مسائل کو سنتا ہوں اور جہاں ممکن ہو ان کی بہتری کے لیے اقدامات کرتا ہوں جیسے تعلیم صحت یا روزگار کے مواقع فراہم

خلاصہ یہ ہے کہ میں باہر ملک کاروبار کرتے وقت ماحولیاتی اثرات کو کم کرنے توانائی بجانے اور اخلاقی و سماجی اصولوں کو اپنانے پر خاص توجہ دیتا ہوں تاکہ نہ صرف کاروبار کا کامیاب ہو سکے بلکہ ماحول اور معاشرہ بھی محفوظ رہے